आजके जमानामे बिजलीके बिल भए गेलै बिजलीके बिलमे जेना पहिलेके जमाना रहैत रहए कि से जाइ रहौ तऽ जे जमा करैत रहौ आइके जमानामे भए गेलै बिजलीके बिल कि से तोरा कोनो मोबाइलपर जाहो दोकानपर जाहो आ बिजलीके बिल बताए दहो बिजलीके बिल भर भरयके छै हमरा तऽ बिजलीके बिल भरि देबहु तुरन्ते आ ओन्नऽ सँ अपन कोनो दोकानपर जेयबै बिजलीके बिल भरने आब चलिए चलि अयबहु आइके जमाना ओ भए गेलै हन बिजली बिल भरयमे सुविधा भए गेलै हन